السلام علیکم جی آپ موبائل ساپ سے بات کر رہی ہیں ہم کو اپنا موبائل ریپیئرنگ کروانا تھا موبائل چلتے چلتے آف ہو گیا ہے میرے پاس ویوو کا فون ہے دو سال ہو گیا ہے کتنا پیسہ لگے گا دوسرا لینے میں نہیں نہیں کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے کیا بولے آپ نہیں نہیں اتنا تو نہیں ہو سکے گا مطلب پانچ ہزار کی رینجنگ میں ہو جائے گا ہم کو ہے نا موائل ریپیئرنگ کروانا تھا تو پھر اچھا ہوتا مطلب ہو جائے گا تو پھر سوری نیا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا بیک پینل ٹوٹا ہوا ہے اور بیٹری میں نہیں یوز کرتی ہوں مطلب چلتا ہے صحیح سے کم ٹکتا ہے تین ہزار تو بہت زیادہ ہے کچھ کم کر دیجیے اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کی دکان پہ آتے ہیں اس کی آپ کا دکان کہاں پہ ہے ایڈریس بتائیے ٹھیک ہے پھر ہم شام میں آتے ہیں اور وہیں مل کر کر لیتے ہیں بات ٹھیک ہے السلام علیکم